रेडियो में सिंधी जी इलाही चैनलू हलंदियूं आहिनि जंहिमें रेडियो जा कवि इहा पंहिंजे सिंधी जी हाल जी समस्या जे बारे में चर्चा वीचारु कंदा आहिनि सिंधी जो छा पंहिंजो भूतकाल हुओ उन जे बारे में बि पाण खे ॼाण कंदा आहिनि छा पंहिंजी सभ्यता आहे उन जे भाणे में बि अॼ जे जमाने जे ॿारनि खे ॼाण कंदा आहिनि सिंधी जी हिकु पत्रिका बि हलंदी आहे जंहिंजो नालो आहे कुंज उन में बि सिंधी जे वर्तमान काल जी समस्याऊं ऐं सिंधी जो वर्तमान छा आहे उन जे बारे में बि ॼाण कई वेंदी आहे